हॅलो डॉकटर हांव वय्स धावर्लेकर म्हज्या पोठांत न्हय ह्या दिसान दुकता कशें सामकें वळिल्ल्या भशेन जाता त्रास कशें हय हय लूज मॉशन जाल्ल्या भशेन ना खूब फावटी जाता काल न्हय पयर आमी एका हॉटेलांत गेल्लीं थंय नुडल्स घेतिल्ले हय आशिल्ले अशें आं हां आतां उपाय कितें ताचेर उपाय कितें आं हां हां बरें हां हां

बरें बरें हो म्हणजे हां हां हां

बरें आनी कितें हय हय खातां हय थँक यू डॉक्टर बरें बरें हय बाय